امن شاپ سے بول رہے ہیں امن شاپ سے بول رہے ہیں کوئی موبائل اچھا سا ہے جس میں ذرا آفر وغیرہ چل رہی ہو نہیں اور زیادہ نہیں ہے آفر ہے کون سا موبائل ہے اس میں کون سے کون سی کمپنی کا ہے اس سے اور کوئی اچھی بیسٹ ہو اچھا اور کوئی کمپنی نہیں ہے ایسا کوئی جو ففٹی پر سنٹ آفر ہو

اس کی کاسٹ کیا ہے کاسٹ کیا ہوگی اس کی اچھا آپ کی شاپ کس ٹائم سے کس ٹائم تک کھلتی ہے ٹائمنگ کیا ہے شاپ کا ٹھیک ہے پھر کبھی آتے ہیں ہم آپ کے پاس